میں ایک ہیڈ فون خریدا ہوں کافی اچھی ہیڈ فون تھی کافی دنوں سے میں ہیڈ فون کی تلاش میں تھا لیکن مجھے کچھ اچھا ہیڈ فون مل ہی نہیں رہا تھا کافی پریشان بھی ہوا ہیڈ فونس کی تلاش میں لیکن مجھے کوئی اچھا ہیڈ فونس ملا ہی نہیں تب میرے دوست نے جا کے میرے کو مجھے بتایا کہ یہ ہیڈ فون لو تو میں نے وہ ہیڈ فون لیا اسے یوز کیا اور کم دام میں بھی مجھے مل گئی اچھی ہیڈ فون ہے اور واقعی مزہ آ گیا وہ ہیڈ فون یوز کر کے اس کی آواز سننے میں الگ ہی دھن رہتی ہے ساؤنڈ فیکوینس کافی زبردست ہے جتنی تعریف کریں اتنی ہی کم ہے اور ہیڈ فونس کافی مضبوط بھی ہے میرے سے کتنی بار ہیڈ فونس گر بھی گئی یوز کرتے کرنے کے دوران تو وہ ہیڈ فونس کچھ ہوا ہی نہیں اس کو بس اسکریچ تک بس تھوڑا اسکریچ لگی ہے زیادہ نہیں لگی ہے بٹ وہ ہیڈ فون ٹوٹا ہی نہیں کافی دور تک گری ہیں کم سے کم بیس میٹر نیچے گری ہے لیکن کچھ نہیں ہوا ہیڈ فونس کافی اچھی ہے اور اس پہ اس کا اس پہ بہت ہی اچھی چیز ہے ہیڈ فونس اور اس کا کیا کہتے ہیں ویلیو بھی بہت اچھی ہے ہیڈ فونس کی پرائز بھی بہت مطلب کم دام میں مجھے ہیڈ فونس مل گئی ہے اور ہیڈ فون میں پانی گرنے کے بعد بھی فل واٹر پروف ہیڈ فونس ہے ادبھت واٹر پروف ہیں اور ہیڈ فون یوز کرنے میں مزا آ گیا